ہاں میں نے میشو سے فراک آڈر کری تھی بہت اچّھی تھی میں نے سوچا نہیں تھا کہ وہ اتنی اچّھی نکلے گی پر جب پہنی تو سبھی کو بہت اچّھی لگی بہت تعریف ہوئی تھی میری کہ بہت اچّھی ہے اب اور سوچ رہے ہیں کہ اور کچھ آڈر کر دیں اچّھا آیا ویسے اتنا لگ نہیں رہا تھا کہ دکھنے میں اتنی اچّھی لگے گی ریئل میں پک میں تو اچّھی لگ رہی تھی پر جب آئی اور پہنی تو بہت اچّھی لگ رہی تھی میری فرینڈ کو تو بہت اچّھی لگی وہ بھی کہہ رہی تھی میں بھی آڈر کروں گی میں نے کہا کر دینا اچّھی ہے لگ رہی ہے تو وہ کافی اچّھی تھی اور اس کا لک بھی بہت اچھا آیا پہننے پر اس کی ڈریسنگ وغیرہ اور اس پہ جو وقت تھا وہ بھی بہت اچّھا تھا وہ دھلنے سے خراب بھی نہیں ہوئی بالکل سب ویسا ہی ہے بہت اچّھا مطلب اس کا ہے سب بہت اچّھی لگی سبھی کو اور مجھے بھی